हाँ जी कौन नमस्कार हाँ जी अच्छा आपके पैसे कट रहे हैं अकाउंट से ऐसे कैसे सर अब मतलब आप पैसे कैसे कट रहे हैं आपने किसी को अपना ए टी एम ऐसा कुछ दे रखा है आपने किसी को दिया हो पता होगा ए टी एम का अच्छा नहीं मतलब पैसे कट रहे हैं अपने आप ही कितने कट चुके हैं तो आप अकाउंट बंद करवाना चाहते हो अपना उसके लिए सर आप अपनी बैंक पास बुक आधार कार्ड और फ़ोटो और जन आधार भी लेकर आपको बैंक आना पड़ेगा हां जी फिर आपको एक फ़ॉर्म भरना पड़ेगा और आपको आना ही पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा के क्या कारण है आपको मतलब बैंक अकाउंट बंद करवा रहे हो हाँ जी डेली पर पैसे कट रहे हैं आपके कितने आपके पास नहीं है आपका ए टी एम अच्छा जी जो आप एक बार आपको बैंक ही आना पड़ेगा सर वहाँ से आपके ए टी एम को तो हम बंद कर सकते हैं जिससे आपका ए टी एम के द्वारा कोई यह मतलब कोई पैसे नहीं निकाल पाएगा लेकिन आपको आना पड़ेगा जब भी आपका अकाउंट बंद होगा कर देंगे ए टी एम से मतलब वो मतलब ए टी एम के सिस्टम को बंद करके फिर तो आप आओगे तो हाँ जी बैंक में सब डिटेल्स रहती हैं और बैंक पासबुक से भी आप पैसे निकाल सकते हो अच्छा बंद करवाना है के नया खुलवाना है तो सर आपको तो आप एक बार बैंक आ जाइए आपके अकाउंट को बंद भी कर देंगे हम नया ओपन भी कर देंगे हाँ नया अकाउंट के लिए आप आधार कार्ड आपके पिताजी का आधार कार्ड आपके पिताजी का भी आधार कार्ड चाहिए और आपके फ़ोटो भी चाहिएं आपका सिग्नेचर भी चाहिए फ़ोटो निकलवा लेना आप देखो आपको आना ही पड़ेगा जभी हो सकता है आपके सिग्नेचर भी लेंगे ए टी एम तो बंद कर देंगे आपका अकाउंट भी बंद कर देंगे आप आ जाओगे तो ये चौबीस घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा वो सर वो बाहर एक घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा खुल तो सर तुरंत ही जाएगा लेकिन उसकी बैंक पासबुक अकाउंट नंबर वो उसमें टाइम लगेगा नए वाले इसको लग जाएंगे सर एक दिन दो दिन लग सकते हैं हाँ आप जैसे जीरो बैलेंस वाला खुलवाना चाहते हो तो जीरो बैलेंस वाला भी खुल जाएगा और बैलेंस वाला भी हाँ जी जितना आप पेमेंट करना चाहते हो उतनी में हो सकता है जी सर बैंक ऑफ़ बड़ौदा जी सर हाँ जी हाँ वहीं पर ही है थोड़ी दूर कर दिया सर आपका क्या है हाँ अभी थोड़ी चेंज कर दिए लोकेसन